कहलहुँ गाँव घरमे गाछ लगैयौ हम दादा पापा सबके देखैत रहिए गाछ बृक्ष लगबैत रहथिन तेना ओ खेतिए बाड़ीके शौख भेल आदमीके जे ई किआ करैत छै आयँ तोरीके ई करैत छियै हबा चलती मकै तकै रोपैत हय जेना खाय पिए लऽ कयलक जनलियै गाछ बृक्ष सब आदमीके रोपेके चाही बिकास होइत छै ओहिसे गरमिएमे अहाँके गरमी लागलै तऽ अहाँ गेलिए छायामे कनी बैठ रहलिऐ हबा लागल देहमे कहबै अयँ बेजोड़ हबा चललै हमरा बढ़िआँ सुख मिलल हन सब आदमीके इहाँ हम कहैत छियै अहाँ सब गाछ लगैयौ सब आदमीके जानकार दियौ अहाँ सब घर पर एगो एगो कम से कम गाछ लगैयौ सब आदमीके खेतियो पथारीमे लगैयौ गाछ सब पर धिआन दियौ कतेक बेजोड़ अभी हबा बहैये गाछ लगबैत छी तब ने हबा लागैए देहमे नहि रहत गाछ तऽ आदमी की करतै मरि जयतै हबा बिना अहाँ सोचबै पङ्खे चलतै ओहिसँ नहि जेतै जीबन गाछ लगबैके चाही देखियौ गरमी रहए या ठण्डा रहए कनिओ ने कनिओ हबा लागैत रहए हय हबे से आदमी जिंदा रहैत छै जानलियै तऽ अहाँ सबके इएह बिनती यऽ अहाँ सब गाछ लगैयौ सब आदमीके कहैत छी ओहिसँ बिकास करियौ कनी ओ गाछ से दश गो फल फड़ल ओहिमे आदमी खयलक हइ गाछ लगेलिऐ तब ने फल फड़लै तऽ खेलिऐ अपना सब है इएह लऽ हम कहैत छी सब पेड़ लगैयौ रङ्ग बिरङ्गके लगैयौ देखैयोमे सुंदर लगै देखैयो हबो लागलै देहमे बैठ रहलिऐ कनी ठंडामे सुति रहलिऐ कतेक मजा एलै गाछ तर तै कहैत छी गाछ सब लगैयौ अहाँ सब यहाँ सब बिनती हय अहाँके आ फूले भऽ गेलै आमे भऽ गेलै कटहर भऽ गेल अहाँके लीची भऽ गेल बरगद अथी बेल भऽ गेल सीताफलके भऽ गेल ईसबके गाछ लगैयौ सबके सब किछु सब गाछ जतेक गाछ आबैए सब लगैयौ अहाँ सबके ठंडामे अहाँ सोचबै ठंडामे गाछ तर नहिए जयबै ठंडा लागतै गरमीमे अहाँ एबै अहाँ गाछे तर पांगैके कोशिश नहि करिऔ गाछ रहत तऽ बहुत फायदा मिलत सब आदमीके कहियौ गाछ लगबै लऽ हमरा सबके बहुत सुख मिलैए गाछ से गाछके पेड़े लगमे हमहुँ बैठल छी गाछ कतेक बेजोड़ अभी डोलि रहलै हबा बहै हय तऽ बेजोड़ अभी हमरा गरमीके एहसास नहि होइत छै ठंडा कनी कनी बुझाए छै एहि लऽ तऽ अहाँ सब कहब गाछ लगैयौ सब आदमी कहियौ ततेक आदमी छियै या अहें सब किआ हमहुँ अपना घरमे कहब हमहुँ अपना मेहनत करब हमहुँ अपना गाछ लगाएब हमरो घर पर दूगो गाछ लागल रहत केओ आदमी एते तऽ दश आदमी पाँच आदमी बैठतै गाछे तर जानलियै ओहि लऽ हम कहब अहाँ सब गाछ लगैयौ हबा लागत देहमे सब आदमीके लागतै अहाँ सोचबै आब हय ई गाछके लगेतै जगह छेक लेतै से नहि इ गाछमे बहुत फायदा होय हय हबा लागत देहमे गाछ तर सुतबै बैठबै जनलिए खेलबै धूपबै ओहि लऽ हम कहब गाछ लगइयौ नहि जादा लगेबै घर पर एक आध गो लगा दियौ चारू कातमे खाली नहि तऽ आगेमे कनी लगा दियौ बैठै उठैमे बढ़िआँ लागत गाछ तर आ गाछो बढ़िआँ देखैमे लागए हय पाँगैत रहबै तऽ जनलिए आ ककरो कहियौ सब आदमीके कहियौ गाछ ताछ लगबै लऽ इएह सब हमरा सबके गिनती अइ गाछ से बहुत फायदा होइए बहुत जनलिए मकैए भऽ गेलै तेना भऽ गेलै तोरिए कहैत छियै ओहो एक तरह से गाछे सब ने भेलै सब गाछे भेलै जनलिऐ कने गो पेड़ हय पेड़ ओहो गाछे कहे होयतै आ नमहर होयतै ओहो गाछे कहेतै अहाँ सब गाछ लगबैके कोशिश करियौ हमरा सबके इएह बिनती यै गाछमे बहुत फायदा होइए ओहिमे फले फलल तऽ आदमी सब खयलक धिआपूता खयलक हे अमरूद कनी फड़लै हँ कनी ला खाइत छियौ तोड़िके पाकले तऽ आमे फललै हय आम पाकल हय देखही तऽ तोड़िके खयबै लीचिए भेलै लीचीओ तोड़िके खयलक पाकल तऽ सब किछु गाछमे फड़ैत हय एहन नहि हय सब आइटम फड़ैत हय फलमे जनलिए इएह सब हम कहब लगैयौ अहाँ सब गाछ बेसी बहुत फायदा मिलत हबा लागत देहमे बहुत